नयो धंधो चालू करण लाइ मूड़ी त ज़रूरी आहे जॻह बि ज़रूरी आहे ज़रूरी कोन्हे की मूड़ी वॾी हुजे त ई पाण धंधो करे सघूं था पैसा पाण लॻाए करे नंढी मूड़ी में बि धंधो करे सघूं था पाण खे पंहिंजो उहो अकल हुजणी खपे पंहिंजो अनुभव हुजिणो खपे की पाण एतिरी उमिरि में केतिरो धंधो कड़े सघूं था पाण कोई बि ॻाल्हि में अनुभव जी पाण खे कमी न हुजणी खपे पाण खे अनुभव हूंदो त पाण धंधो करे सघूं ता पाण खे कपड़े में धंधो हूंदो त नंढी मूड़ी में बि धंधो करे सघूं था पाण खे कटलरी में अनुभव हूंदो त पाण कटलरी में बि नंढी मूड़ी में धंधो करे सघूं था ॿी का शइ में पाण खे धंधो हूंदो पाण उन में बि धंधो करे सघूं था धंधो ज़रूरी कोन्हे खाली दुकान ते वञी करे करिणो धंधो उहो बि हूंदो आहे पाण फेरी बि करे सघूं था पाण वटि जेकी आमदनी आहे पाण खे कोई घर जो खर्चो कढिणो आहे त पाण आमदनी जेकी कढणी आहे उनमें पाण जेको पाण वटि मूड़ी आहे उन मां पाण करे सघूं था पाण फेरी कयूं जीअं पान मसाले जी फेरी करे धंधो करे सघूं था भई जीअं अगरबती आहे अगरबती जी फेरी करे धंधो स करे सघूं ता अहिड़ी घणियूं शयूं आहिनि जेको पाण फेरी करे धंधो करे सघूं था हिन में ज़रूरत कोने कि वॾी वॾियूं मूड़ी लॻाए पाण उनमें पाण वटि न हुजनि पाण किथां वठी करे धंधो कयूं पाण पंहिंजी जेकी पंहिंजी हैसियत आहे उन हिसाब सां पाण उन में धंधो करे सघूं था घणी आइटमूं आहिनि ॿी बि आइटमूं आहिनि सेव आइटमूं आहिनि जेकी पाण खे रेग्यूलर थींदी आहे